हॅलो आमी म्हणजे तुमी आंबे विकतात न्हय आंब्याचेर कितले अच्चा अच्चा चल बरें ओके बरें म्हाका माणकुराद आनी दुसरे आसा पळय ते मालदेस म्हणटा पळय ना हापूस ना म्हाका मालदेस म्हणटा पळय ते जाय आनी थोडी घोटां जाय आशिल्लीं मेळपाक शकता हय कशें शंबर कशें दिसता आंकडो मातसो राव तीन हजार रुपया आनी दुसरे मालद हय हे माणकुराद जाले आनी दुसरे आसा ते

ना ना आमकां पयशांचो इशू ना कारण आमचे ते सगळे टुरीजमाक वता न्ही त्याखातीर म्हाका जाय फक्त आमकां कोलीटी तुमची आसा पळय ती बरी जाय सो कोलीटी बरें म्हाका एक सांगात म्हाका झाड पिके मेळपाक शकतले म्हाका झाड पिके हय म्हाका एक पांच बोक्सां झाड पिके जाय आशिल्ले आनी उरिल्ले तुमचे पिक कांय कांय इशू ना कांय इशू ना म्हाका कितलेय पयशे आसले म्हण कांय इशू ना सो तुमचो नंबर तुमचो नंबर हो आसा तोच न्हय ओर्डर करपा खातीर तुमकां एडवांस बी दिवचे पडटले बरें म्हाका तुमचो जी पे नंबर धाडात हांव तुमकां इमिजीएट एटी परसेंट हांव तुमकां एडवांस दितां ओके बरें देव बरें करूं तुमचें आं आं आं हय बरें